दिक्खो जी अगर में जि'यां तुसें ई टूरिस्ट प्लेस दे बारे बिच गल्ल सनाना चा ते साढ़े जम्मू कश्मीर दे जिला परिषद उधमपुर दे बिच इक पत्नीटॉप पत्नीटॉप इक लाका ऐ पत्नीटॉप उ'त्थें इक बड़ा गै टूरिस्ट प्लेस ऐ उ'त्थें गी लोक बड़े बड़े दे दूरा दा लोक औंदे न उ'त्थें भाई अच्छी जगह् ऐ क्योंकि अच्छी जगह् ऐ बी ऐ होर जेह्के उ'त्थें दे ग्रांऽ दे लोक न उ'नें बी अच्छा उसी अच्छा बनाने आस्तै हर बेल्लै बन्दे सफाई करदे रौह्न्दे न क्योंकि अगर कदें बाह्रे बन्दे जेह्ड़े औंदे न ओह् केईं बारी गंद शंद पाइयां चली बी जन्दे न ओह् इ'न्न ओह् सोचदे मोआ माऊदीजबा जे किश हून अस सोचदे कि चल जे किश कीता होग ते उ'ऐ करी गै होना चलो करी गे ते करी गे हून आखेआ इक हांड़ी अस आये ते असें जाना सुट्टेआ जे किश खाद्धा पीता सारा सुट्टेआ उ'आं गै छंडू ओड़दे लेकिन जे ग्रांऽ दे बन्दे होदे ओह् केह् करदे कि उ'त्थें जे किश बी होंदा ना गंद शंद शैल सफाई करदे न होर हरी भरी रखने आस्तै जेह्का साढ़ा टूरिस्ट ऐ टूरिस्ट प्लेस पत्नीटॉप जेह्का ऐ उसी अच्छी तरहां गै रखदे न लेकिन दिक्खो जि'यां अगर तुसें ई गल्ल सनांऽ टूरिस्ट प्लेस टूरिस्ट प्लेस पत्नीटॉप जेह्का बड़े बड़े दूरा दे होर बड़ी अच्छी जगह् ऐ अच्छी जगह् ऐ होर अच्छी जगह् हून क्योंकि अच्छी जगह् इस कारण ऐ कि दूरा दूरा मतलब बड़े चिरा दी टूरिस्ट प्लेस ऐ होर एह् कु'त्थें पौंदी ऐ पत्नीटॉप सनासर थमां थोह्ड़े उरली साइड ऐ होर इ'यां गै उधमपुर दे पिच्छें चनैह्नी पौंदी ऐ चनैह्नी दे उप्पर चिलड़ी होर चिलड़ी दे कन्नै गै उप्पर थोह्ड़ी उप्पर नत्थाटॉप नत्थाटॉप दे कन्नै गै पत्नीटॉप ऐ पत्नीटॉप ऐ पत्नीटॉप दे कन्नै पत्नीटॉप च पौंदा ऐ होर इ'यां गै अगर साढ़ा इक घरै कश पंचैरी हिल स्टेशन ऐ ओह् इ'यां ऐहीं तक तां थोह्ड़ी तौली गै बनी हिल स्टेशन लेकिन आई ओह् अच्छी जगह् ऐ नुहाड़े कन्नै गै अगर दिक्खेआ जाए तां इक नाला ऐ ओह् नाला जेह्का ऐ ते ओह् गौरमेंट ने उस नाले दे प्रोजेक्ट मतलब कि प्रोटेक्ट करने आस्तै गौरमेंट ने बड़ा पैसा दित्ता होर असें बी उसी सैह्जोग दित्ता होर अच्छा बनाने आस्तै उ'ने केह् कीता कि अच्छा बनान ओह् सोचदे कि प्रोटेक्ट मतलब उसी अगर अस अच्छा बनाना अगर हिल स्टेशन ऐ जेह्का तां अच्छा अस गै अगर अच्छा नेईं रखचै तां गौरमेंट केह् करी सकदी गौरमेंट ने ते प्रोजेक्ट गी अगर असें बनाने पैसा दित्ता होर अगर अस नेईं बनाचै तां गौरमेंट कोई जरूरी गौरमेंट आखदी ते ऐ किन एह् बनाओ पर उ'नें के हून इक हांडी पैसे दा प्रोजेक्ट देई ओड़ेआ अगर अस नेईं करचै उसी कोई बी बन्दा किश निं आखी सकदा क्योंकि उ'नें आखेआ चलो करी ओड़ेओ हून अगर अस अस आखचै अगर अस गौरमेंट गी आखचै कि करना तां करना ते गौरमेंट ने गौरमेंट करदी ऐ क्योकि जेह्के साढ़े मतलब डिस्ट्रिक्ट दे जेह्के एडमिनिस्ट्रेशन होंदे ओह्बी जेह्के तां हून साढ़ी रिस्पांसिबिलिटी उं'दी रिस्पांसिबिलिटी होंदी कि कराना पर ओह् कराऊ ओड़दे उ'नें आखना इक हांडी जेल्लै प्रोजेक्ट दा पैसा पाया उ'नें पाऊ ओड़ेआ ब्लॉक डवेलपमेंट आह्लें बी पाऊ ओड़ेआ पर भी अगर ग्रांऽ दी गल्ल करचै ते विलेज़ दे जेह्के वर्कर होंदे अगर ओह् कदें वेज लेबर दे वर्कर होंदे अगर ओह् नेईं आखन ओह् किश बी अगर इक दूऐ दी मदद जां इक दूऐ कन्नै सनान गै निं उ'नें करना गै निं किश बी ओह् आखन चलो जे किश मोआमा ओह् आखदे चलो जे किश आई दा हून करना असें नेईं करना रौह्न देओ इयां उ'आं अगर नेईं करन ते इ'यां भी डवेलपमेंट कु'त्थें होनी इ'यां गै अगर इ'यां इ'यां अगर जेह्का ओह् ऐ अच्छी अच्छी जगह् ऐ पंचैरी जेह्की हिल स्टेशन ऐ इक अच्छी जगह् ऐ होर साफ सफाई बी ऐ एनवायरनमेंट असें उसी हरा भरा रखने आस्तै उ'त्थें अस बूह्टे छूह्टे लाई सकदे न जि'यां अस बूह्टे होर गार्डनिंग बनाई सकदे न बूह्टे दे बूह्टे इस कारण लाने कि बूह्टे कक्ख हरियाली हरियाली बनी रौंह्दी ऐ साढ़ी क्योंकि हरियाली होग ते तां गै ते अच्छी अच्छी फैसिलिटी होनी उ'त्थें